में इक ब्यूटी प्रोडैक्ट दे बारे च गल्ल करना चाह्नी आं कि जेह्ड़ी रैवलॉन दी फाउंडेशन क्रीम ऐ ओह् फाऊंडेशन क्रीम जिस बेल्लै फर्स्ट टाईम यूज कीती ही ते मिगी इन्नी अच्छी लग्गी की उसी मैं हाल्ली तक यूज करा करनी आं ओह् जेह्ड़ी फाउंडेशन क्रीम ऐ तुस अगर लागे तुसें इक नैचुर्ल लुक्क आंदी ऐ कोई अगल दै उप्परा दा तुसें लगाना नी ऐ कि तुसैं उप्पर दा कोई अलग प्रोडक्ट यूज कीते दा ऐ ते थोह्ड़ा नैचुर्ल स्किन्न आह्ला टैक्सचर आना इस करियै अऊं सारें गी रिकमैंड करनी आं कि सारे इस्सै क्रीम गी यूज करन ते इसी बाकियें कन्नै बी शेयर करन जेह्ड़ा बी इसी यूज करना करना चाह्दा ऐ इसदा कोई बी तुसेंगी बैड इफैक्ट नी लगगा ते तुसें बाकी जेह्ड़ियां बी फाऊंडेशन क्रीमां उंदै कोला बड़ी गै अच्छी लुक्क ऐ तुस इसी सर्दियां होन जां गर्मियां होन तुस इसी हर टाईम यूज करी सकने